जी हाँ पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने हमारी बाइक चलाने पर बहुत असर डाला है क्योंकि वर्तमान में पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है और हमारी बुलेट साढ़े तीन सौ स्टैंडर्ड बहुत कम माइलेज देती है तो इस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है हमें लगता है कि ईधन को अत्यधिक उपयोग पर्यावरण के लिए हानिकारक भी है हम ज़्यादा यदि डीजल पेट्रोल साधनों का उपयोग करते हैं तो वातावरण दूषित होता है जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमको भुगतना पड़ता है ईधन का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण के लिए हानिकारक भी है और जैसे जैसे पेट्रोल की दरें बढ़ती जा रही हैं उसी तरीके से लोगों में अपनी बाइकों को चलाने पर बहुत असर होता ही है क्योंकि पेट्रोल एक महत्वपूर्ण चीज है अपनी बाइक को चलाने के लिए इसके बिना बाइक चलती नहीं है और यदि पेट्रोल की कीमत ज़्यादा बढ़ेगी तो हमें हमारी बाइक को चलाने के लिए सोच विचार भी करना होगा और सिर्फ हमें हमारे काम से ही बाइक बाहर निकालनी होगी और जैविक ईधनों का अत्यधिक उपयोग करना हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है